अॻिए हफ़्ते मां मिंत्रा तां हिकु शर्ट ऑर्डर कई उन जो कलर ॾाढो बड़िया आहे ऐं कपिड़ो बि ॾाढो थधो आहे मूंखे उहा शर्ट पाइण में जाम वणे थी उन खां पोइ मुंहिंजी मम्मीअ जॾहिं धोती त न ई उहा छॾजी आहे न ई उन जो कलर वियो आहे ऐं जॾी बि मां उहा शर्ट पायां थो मुंहिंजी सभु ॼणा तारीफ़ था कनि इहा मूंखे शर्ट ॾाढी वणी आहे